जी जी वही हमरा हम जाने चाहैत रहली हँ कि चौड़चन केना मनाएल जाइ छै हमनीके मिथिलाञ्चलमे तनिका हमरा विस्तार से बतैती जी हमसब राजपूत बिरादरी से अबै छी जी

जी

जी जी जी जी

जी हँ हमनीके बिहारमे तऽ उत्तर बिहारमे छठि बहुत धूमधाम मनाएल जाइ अछि लेकिन मिथिलाञ्चलमे केना मनाएल जाइ अछि जी तनिका बतैती

हूँ जी

जी

आओर एक पर्व आओर अछि सुनले छी तीज हँ तीज व्रत होइत अछि ओकर तनिका बतैती जी

हुँ जी ठीक है